सहरसा जिलामे जे अइ से इतिहासके बहुत बढ़िआँ कुटी अइ बाबाजीके लक्ष्मीनाथ बाबा अइ ओहि जगह बहुत अच्छा पूजा पाठ बहुत अच्छा लगैए लोक वहाँ से यदि सफरो करैए तऽ वहाँ जाकऽ हाथ जोड़ि लैए दर्शन करि लैए प्रणाम पाती करि लैए तकर बाद वहाँ से गुजरैए बहुत बढ़िआँ अइ बहुत अच्छा लागैए सबसँ प्रसिद्ध ऐतिहासिक अइ बहुत अच्छा अइ बहुत बढ़िआँ अइ एहन बाबाके इतिहासके अइ बहुत बढ़िआँ अइ ठीक अइ